हमारे घर में हमारी दादी हैं जो मसाला बहुत अच्छा बनाती हैं वो बहुत ज़्यादा एज़ की हैं वो काफ़ी टाइम से मसाला बनाती आ रहीं हैं तो हमारे घर में कोई भी त्यौहार रहता है या फिर जन्मदिन रहता है तो उस दिन हम वही मसाले यूज़ करते हैं कुछ भी खाना बनाना हुआ तो जैसे पनीर की सब्ज़ी हो गई या फिर खाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो और अचार भी बनाया जाता है तो उस में भी हम जो दादी मसाला बनाती है वही ज़्यादातर हम प्रयोग करते हैं क्योंकि उनके में उनका जो मसाला रहता है ना उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है खाने की चीज़ों में भी और अचार में भी देखा जाए तो तो जितने भी गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ पर तो वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो मसाला अगर देखा जाए तो हमारी दादी ही बनाती हैं क्योंकि क्वांटिटी भी देखा जाए तो सही मात्रा में प्रयोग करती हैं कि क्या चीस कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए तो वो सही रहेगा वो जिस तरह से मसाला बनाती हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी समझ में ही नहीं आता है कि उसका नाम क्या है बट वो काफ़ी अच्छे से बनाती हैं और जो प्रयोग करती हैं वो सही क्वांटिटी में भी यूज़ करती हैं जिसकी वजह से सब्ज़ी का और जो भी अचार वग़ैरह बनता है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और जितने भी हमारे घर पर मेहमान आते हैं वो काफ़ी पसंद करते हैं हालही में दो दिन पहले हमारे घर पर जन्मदिन था छोटे भाई का तो हमारे यहाँ पनीर की सब्ज़ी बनी थी ताे उस में दादी ने जो मसाला बनाया था वही हम ने यूज़ किया था जो कि जब सब्ज़ी रेडी हो गई तो सब को ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पसंद आया था वो सब शायद तारीफ़ भी कर रहे थे कि जो मसाला है उस में कोई भी चीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं है सब बिल्कुल बराबर मात्राओं में यूज़ किया गया है जिसकी वजह से सब्ज़ी काफ़ी स्वादिष्ट बनी थी और उसके पहले अचार भी बनाया गया बनाया था घर पर तो उनको सब्ज़ी के साथ अचार भी हम लोगों ने दिया था तो वो भी पसंद किया है तो हमारी बुआ भी आई थी जिस में बुआ और फूफा ने बहुत ज़्यादा उनको उन्होंने खाया तो उनको सब्ज़ी और अचार दोनों अच्छे लगे तो अचार वो अपने घर पर भी ले के गईं